उत्तर प्रदेश में संगीत नृतु साहित्य दृष्य कला जी सांस्कृतिक परंपराऊं सॼे देश में फहिलियल आहिनि हुन ई जे रख रखांव जी ज़िमेदारी सरकारि खां अलावा असां इंसानियत जी बि इंसाननि जी बि आहे झांसीअ जो क़िलो मथुरा जो बांके बिहारी मंदरु यमुनात्री मंदरु प्रेम मंदरु बनारस जो हिंदू विश्व विद्यालय जो रख रखांव सरकारि जे अलावा हुतां जा ज़मीनदार नागरिक करनि था ऐं पंहिंजी सुठी भूमिका निभाइनि था